हाँ मैंने किसी को पेंटिंग या हाथ से बनाया हुआ कार्ड उपहार में दिया है और यह मैंने एक बार नहीं कई बार दिया है जब बचपन में हम नया साल आता था तो बहुत सारे उपहार हाथों से ही बना कर दिया करते थे तब हमें बहुत प्रसन्नता होती थी और हम दूसरों से भी उपेक्षा करते थे अपेक्षा करते थे कि हमे यह मिले और हमे उपेक्षा भी होती थी अगर हमारा किसी के कार्ड कार्ड से या उपहार से बुरा कार्ड हमें कोई देता था तो हम इसका दुःख भी मनाते थे क्योंकि हमें दुःख देता था कि इसका कार्ड मेरे कार्ड से अच्छा क्यों हो गया और हम भी बहुत अच्छे अच्छे कार्ड बनाते थे लोगों को बहुत पसंद आते थे हमारे दोस्तों को हमारे मम्मी पापा को सभी को हम यह देते थे क्या होता है जब हम किसी को यह ऐसे कार्ड देते हैं जो हमारे हाथों से बने हुए होते है इसमें हमारी भावनाएँ होती हैं हमारे हमारे थॉट जुड़े हुए होते हैं हमारी भावनाएँ जब हम दूसरों तक पहुँचाते हैं इसलिए इसका मूल्य ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि इसमें होता है हमारा प्रेम हमारा स्नेह जो हम किसी के प्रति समर्पित करते हैं